بچوں کو اردو زبان سکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی کلچرل ائیڈنٹٹی کو برقرار رکھتی ہے اور انہیں اپنے ملک کی زبان سے وابسطہ کراتی ہے اردو ایک خوبصورت زبان ہے جو شاعری ادب اور کہانیوں میں عموماً استعمال ہوتی ہے بچوں کو اردو سکھانا ان کے لحاظ سے ایک نئی سوچ اور تجزیاتی طور پر سوچنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اردو زبان سکھانا بچوں کی کمیونیکیشن اسکیلس کو بہتر بناتا ہے اور انہیں دوسرے اردو بولنے والے لوگوں سے بہتر تعلق بن تعلقات بنانے میں مدد دیتا ہے اردو سکھانا بچوں کی ذہنی ترقی اور توقع کو بر ہاتا ہے اور انہیں اپنی زبان کی قیمت سمجھ سمجھانے میں مدد دیتا ہے اس لیے بچوں کو اردو زبان سکھانا ان کے لیے بہت فائدے مند ہے